सर नमस्ते सर मेरे सर थोड़ी सेहत में सर तकलीफ़ है मैंने आपका सर बहुत नाम सुना है सर आप अच्छे डॉक्टर हैं मैंने सुना है मेरे किसी दोस्त ने बताया आपके बारे में तो सर मेरे सर सेहत में सर ये प्रॉब्लम है कि सर मेरा वज़न है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे और सर मेरे शरीर में सर मोटापा ज़्यादा आ रहा है और सर मेरे को थोड़ी साँस लेने में वज़न की वजह से तकलीफ़ हो रही है हाँ सर चलता हूँ तो साँस फूलती है और सर ठीक बैठ नहीं पाता हूँ सोता हूँ तो भी साँस फूलती है सर हाँ जी हाँ सर और सर मेरे सर साँस लेने में तकलीफ़ है उसके साथ साथ मेरा वज़न बढ़ रहा है और साथ साथ सर दर्द भी इसी वजह से कर रहा है जैसे पसीना ज़्यादा आता है अच्छा सर ठीक है

बिल्कुल सर जी सर जी अच्छा सर सर मैं दूध वगैरह खा सकता हूँ क्या खाने में दूध वगैरह खाने में खा सकता हूँ दूध

हाँ हाँ सर ठीक है सर यहाँ पे दवाई नहीं सर अब बहुत तकलीफ़ इतनी तकलीफ़ आप सर